हेलो हँ हम एगो एनजीओके थ्रू हम अहाँसँ बात करैके लेल चाहै छी हँ ओहि अहाँके उमर कतेक भऽ गेल उमर उमर बहुत भऽ गेल तऽ अहीँ सबके लेल ई छै ने ई एनजीओमे एकटा स्कीम एलैए हँ ओहिमे छै कि जे मने बूढ़ सभके जे छै मने बुजुर्ग सबके पढ़ाबैके लेल

नहि अहाँ सबके लेल ई चीज बहुत नीक रहत ओहि सबके चलते जे छै ने सरकारके तरफसँ ई स्कीम एलैए ओ अहाँ सबके पढ़ाइ एहिमे जे छै ने आङ्गनबाड़ीमे आबिकऽ अहाँ सबके किछु किछु शिक्षा देल जेतै ओहिमे बाहरसँ आदमीसब अएथिन अहाँके समझाबैलए बुझाबैलए पढ़ाबैलए जे अहाँ सबके लेल नीक रहत तऽ ओहि तरिकासँ अहाँ सबके बताएल जाइत ओहि तरिकासँ अहाँ सबके समझाएल जाइत जे अहाँ सबके समझमे आबै कि अहाँ सभ तऽ देखिऔ उमर भऽ गेलासँ तऽ नहि अथी होइ छै पढ़ाइ जे छै ने शिक्षा जे छै ने से हर उमरमे हर उमरके लोकके लेल जरूरी रहै छै आब जेना देखू अहाँके किछु समझमे नहि आइत बैंकेमे जैब कोनो कागजपरमे नहि किछु पढ़ऽ आएत नहि किछु समझऽ आएत तऽ ओहि सबके लेल जे छै ने से शिक्षा जरूरी रहै छै आब बहुत तरहके आदमी भऽ गेलेए ने एहि संसारमे तऽ होइ छै कोनो कागजेपरमे संसार साइन करा लै छे तऽ यदि अहाँ पढ़ब लिखब तऽ अहाँके तऽ बुझाइत ने जे कि हँ ई चीज की लिखल छै तऽ अहाँके सङ्गे कोनो तरहके कोनो धोखाधड़ी नहि हैत अहाँके साथ कोनो तरहके मतलब नाजायज केओ अहाँके फायदा नहि उठा सकैए होइ छै बैंको सबमे होइ छै गेला परमे लोक कोनो कागजपरमे साइन करा लै छे आओर अहाँके खातामेसँ पाइ निकालि लेत अहाँके किछु समझेमे नहि आएत तऽ एहि सबके चलते जे छै ने एहि एनजीओमे जे छै से प्रौढ़ शिक्षा कहिकऽ एकरा मने अथी केलकैए जे बूढ़ आदमी सबके शिक्षा देबऽके लेल जे बूढ़ आदमी सबके शिक्षा देबऽके लेल जे ई चीज बहुत जरूरी छै बूढ़ सबके लेल आओर भी बहुत तरहके एनजीओमे मतलब अथीसब एलैए जेना महिला सबके लेल जे औरत सबके भी काज करऽ देबऽके अथीके बच्चा सबके लेल जे बच्चा सबके भविष्यके बनाबऽके लेल अनेक तरहके एनजीओके तरफसँ अबैत रहै छै एखन जे छै ने एखन ई एकटा एलैए बूढ़ सबके शिक्षा देबऽके तऽ अहाँ एहिमे करऽके लेल तैआर छी अच्छा तऽ ठीक छै हम अहाँके रजिस्ट्रेशन कऽ दै छी अहाँ काल्हिसँ आँगनबाड़ीमे आबि जाइब ई चीजके करऽके लेल ठीक छै तऽ